दरभंगाके स्वास्थ्य विभाग केहन छै ओहिपर किछु कहियौ यानि कि ओतय हम आबय लेल चाहै छी सरकारी अस्पताल सभके बारेमे किछु केहन छै ओतुका व्यवस्था नहि नहि ओ बीमारी थोड़े ने देखै छै जाड़ा आओर गर्मी लेकिन पीने छलहुँ गरम सभ सभ अपना तरफसँ जतेक भऽ सकैए जतेक संभव छै सभ केलहुँ हेँ लेकिन हमरा नहि बुझनामे यए जे एखन किछो सुधार हेतै तऽ एक बेर सोचलहुँ जे आबि जैतहुँ तऽ अहाँ किछु कहितहुँ एतुक्का व्यवस्था सभके बारेमे ई नहि होइ जे आबि जैयै आओर तऽ से तऽ नहि हेतै कहै छियै जे पैसाके कनि दिक्कत छलै हमरा सरकारिएके व्यवस्था सभ कहि दैतहुँ कियाकि ओतेक सम्भव नहि छै जे हम प्राइभेटमे जा सकै छी तऽ ई नहि हुए जे सरकारी छै तऽ सरकारिएवला व्यवस्था कनि दिनके एक बजे एबै ने सरकारी तऽ बनै छै एगो ई मैसेज तऽ छै डी एम सी एच के बारमे सुननैओ छियै सरकारी अस्पतालमे लेकिन आओरो ओतुक्का व्यवस्था सभ कनि समझैतियै विस्तारसँ नहि मतलब किछु अथियो सभके बारेमे कहितियै जे किछु विचारसभ केना होइतै तऽ ओसभ इन्तजाम करि कऽ अबितियै तखन तखन तऽ एखन बहुत जाड़ छै तऽ काल्हि आबू ह्म्म चलू ठीक छै बड़ नीक लागल अहाँ एतेक सहयोग केलहुँ अहाँकेँ आभार